बससँ बेसी सफर तऽ नहि करै छी एतऽसँ दरभङ्गा एतेक दूर जाइ छी आबै छी एहिसँ आगाँ नहि गेलहुँ हँ जे जेना रहै छै तऽ बसमे बैठैमे तऽ जे रहै छै सुविधा रहै छै मर जनरल जकाँ भरि लेलक समान रखैमे बैठैमे किछु दिक्कत भऽ गेल तऽ सफर तऽ केनाइ छै कोनो दिक्कत सिक्कत तऽ सफर जेनाइए डॉक्टर लग जाउ जाइ आओर जगहके कतहु जाउ जाउ सङ्गी साथीके भेँट करबाके अइ कोनो कुटुमके भेँट करबाके अइ तऽ जाउ दिक्कत सिक्कत तऽ जाइए पड़त जेना टेम्पू भेल तऽ टेम्पू भेल टेम्पुओसँ जेना बरसा बुन्नी भेल तऽ ओहिमे दिक्कत भऽ गेल समान तमान रखैओमे दिक्कत भेल दिक्कतेसँ जाइ छी आब जे रस्ता अएलहुँ तऽ दिक्कत सिक्कत तऽ पहुँचनाए अइ पहुँचै छी पाइ तऽ नहि छोड़ैए पाइ तऽ पुराइएकऽ लऽ लैए आओर जेना बाइक अइ तऽ बाइकसँ जाउ आउ नहि अइ तब तऽ टेम्पुएसँ जेबै बसेसँ जेबै सफर केनाइ अइ तिरिथ धाम केनाइ अइ तऽ इएहसब जाइ छी बाहर जाइ छी तऽ दिक्कतेसँ जेना अपन घर जकाँ तऽ नहि चाहब घर जकाँ फ्री फाइन सबचीज अइ से तऽ नहि होइए तऽ दिक्कतेसँ जाइ छी